वर्षा नहि भेल पाइनहे लऽ कऽ बीआ लोक गिरा लैए पानि पटा पटा कऽ बीआके पालन करैए बीआ जखन भऽ गेल वर्षाके बाट तकै छी वर्षा नहि भेल तऽ बोर्डिंगेसँ पटवा कऽ सभ रोपवा देलक जन हरकेँ रोटी तरकारी देलहुँ सभ पठा देलहुँ आ जे केलक रोपा गेल फेर ओकरा कमाठु केलक कमाठु केलाके बाद ओ धान जखन पाकि गेल तऽ कटा कऽ पहिने तऽ होइ छलैए झट्टा पिट्टा आब झाँटि पीट कनि आब मशीनेसँ काटि कऽ दौन होइ छै आ दौन कऽ कऽ सभ जे भेल बटेदार से अपन अपन घर दऽ गेल ओहि धानकेँ फटकि झाड़ि कऽ अपना घरमे अहाँके जे मोन अइ से अहाँ बनाउ करू ओहिके चावल बनाउ कि चूड़ा बनाउ अरबा बनाउ कि उसना बनाउ जे इच्छा अछि से अपना घरमे बनाउ गहूँमके भेल गहूँमोके जखन कमाठु तमाठु भेल केराउ पाकय ताकय लागल जखन पाकि गेल तखन फेर गहूँमो कटायल गेल कटा कऽ बोझा बना कऽ ओहिमे ट्रैक्टर जन मशीन आयल ओहिसँ दौन भऽ कऽ अपन जे खेती केलक से आधा लेलक ओ आधा लोककेँ घरेके अपन दऽ गेल ओही रीते गहूँमके फेर फटकू झाड़ू बनाउ अपन बना सुना कऽ जेना इच्छा होइए तेना अहाँ राखू यदि फटकि बना कऽ रखलहुँ तऽ ओहिमे सूरा लागि गेल ओ गूरे लागल छोड़ि देलहुँ तऽ खूब सुन्दर गहूँम रहल तऽ ओकरा हमसभ की करै छी गूरे लागल गहूँमके सुखा कऽ दू दिने तीन दिने सुखा लेलहुँ आ ओही विधि राखि लेलहुँ फटकिआ झटकिआ नहि करैत छी ओहिना गु भूसा लागल रहल गहूँम ओहिनाके ओहिना बाँचल रहल फटकि देलहुँ तऽ सूरा फड़य लागि गेल तऽ ताहि लऽ कऽ फटकिआ झटकिआ नहि करै छी गहूँमके फटकू बीछू बनाउ ओकरा नहि मोन अइ तऽ कूटि कऽ बनाउ झाँटि कऽ बनाउ फटकि कऽ बनाउ जेना मोन अइ पिसाउ रोटी बना कऽ खाउ